गोबरके नीपकऽ हाथसँ शुद्ध मानल जाइ छै लक्ष्मी कहै छै घरमे प्रवेश करताह ताहि दुआरे दुआरिके गोबरसँ नीपल जाइ छै घर अँगना सभ पोछलक पाछलक पक्काके अछि तखन माटिके अगर अछि तऽ ओहिके लोक नीपबे करैए आइ काल्हि तऽ गोबरो बहुत कठिनसँ मिल रहल छै तऽ कनिकबो शुद्धके लेल या तऽ निप लिअ अतनियौ भेटल तऽ पानिमे घोरिकऽ छिँटका मारि दियौ गोबरके बहुत शुद्धता मानल जा रहल अछि लक्ष्मी गायके गोबर भेटल तऽ अति उत्तम नहि तऽ महींसक गोबर कोनो तऽ आइ काल्हिमे तऽ गोबरके तऽ बहुत कठिन भऽ रहल एहि सभटा लुप्ते भेल जा रहल अइ तैयो जिनका श्रद्धा छन्हि ओ तऽ कनिकबो खोजिकऽ शुद्ध जरूर दुआरि करै छथि